आं सुथारफारानि सासे थागिबि फिसा गोदो गोदायनिफ्रायनो अरायथा आं बे गामिनिनो मानसि दा आंनि बिमा बिफाफ्रा रुंसारि जालांजोबबाय दा आंबो बोराय बैसोयाव फैबाय जोंनि गामिया गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोदोसोनाय गामिमोन सरकारनिफ्राय जेबो सिगाङाव अनसुंथाइ मोनाखैमोन दासिमबो गैया अब्लाबो जोङो गावनि आखायजोंनो गावनि बोलोजोंनो जोङो जाग्रा मानसि खेथि बाथि मावनानै जोङो खेथि नङाबा जोंहा जेबो राहा गैया मानो होनब्ला जोंनि गामिया कक्राझारनिफ्राय तिनालिसिम फैनानै सानजाहा तिन किल'मिटार दावबोनानै मैना बाजार दं बे मैना बाजारनि साहा ऐ इसेल' मानि दुइश' मिटारसो साहा जायो बेवहाय मोनसे फिस लामा दं दब्रागाव जे थांनाय दा जोंनि गामिया खलब थाम नि जायगा जायगा दङ बेबादिनो जोंनि गामिया दा

नैजि ओहो दजिबा नखर दं दा बेनि गेजेराव साफा सानै साख्रि मावनाय मानसि दं अब्लाबो जोङो गाव गावजों सोमोन्दो लाखिलायनानै मावनाय दांनाय बा बिदिनो गामिनि लामा फाहामनाय खेथि बाथि मावनाय जोङो गामि दरसेयैनो लोगोलालायनानै जोङो संसारखौ जाबोदों दा अब्लाबो जा खिनि खेथि मावनानै मोनो बिजोंनो जों संसार जानानै माने गथ' गथाय खांबोबाय दा जोंनि जायगायाव बेवहाय खुनु गाज्रि मानसि गैया दा जोंनि गथ' गथायफ्रा फिसौफ्रा फरायनायाव दा दावखोबाय सोरबा बि एस चि पास जाबाय सोरबा एम ए पास जाबाय सोरबा बेबादिनो गोबां कलेज फरायगासिनो दङ आरो जोंनि गामिया हालौनानै खामानि मावनानै जाग्रा बाबो जोङो दा बिराथ जोङो रंजाथाव मानो होनबा जोंनि बे गोदोसोनाय गामिब्लाबो जोंनिफ्राय सासे रुसथम ब्रह्म होननाय दा बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव बिथाङा एसामिस मिदियामनि भाइस चेनसेलर जानानै दं दा जोंनि बे गोदोसोनाय गामियाव सासे गोजौ थाखोआव फरायनानै जे बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव जे एसामिसनि भाइस चेनसेलर जानानै थानायखाय आं बिथांखौ साबायखर बुङो आरो जोंनि बे फिसा गामिब्लाबो जोंनि बे बादि सासे सोलोंसाखौ फोरोंनानै मुलुग सोलोंसालियाव जे सासे लेक्सारार खालामनो हाबाय बेनि थाखायनो आंयो जोंनि गामिखौ मोजां मोनो आरो जोंनि गामिया हान्था मेलानि थाखाय उसुबिदा गैया जोंहा ससे फैब्लानो जोङो गारि मटर मोनो जोङो बे गारि मटरजोंनो तिनालि कक्राझार थांनो हायो नांगौ मुवाखौ जोङो तिनालियाव हाथायाव थांनानै बायनानै लाययो खरसा बसरा जानो थाखाय जोंयो मैना बाजार दं जोंहा फाननोब्लाबो मैना बाजार दं बेनि थाखाय आं गामिखौ मोजां मोनो जोंनि गामिया गुबुन हारि गैया सुद जों बर'ल'जोंनि साहा आदिबासिफोर दं आरो सानजाहा राजबंसिफोर दं अब्लाबो बिसोर गामिया गासिबो सुथारफारा होमबाबो बिथांमोनहा जोंनि सुथारफाराया रिबेनिउ बिलेज जोंनि रिबेनिउ बिलेज सिङावनो बिथां सुबा हिसाबै रायजो जानानै दङ आरो जोंनि गामियावनो जोंनि रिभेनिउ नि जिसेबां भटार मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनि सुथारफारायावनो रिबेनिउ बिलेज हिसाबै रिबेनिउ गामि हिसाबै जोंनाव भट केन्द्र दं जोंनि भट केन्द्रयावनो बिथांमोना बो जोंजों लोगोसे भट होफायो जों दा बेनि थाखायनो गामियावनो एल पि स्कुलाव नो लोगोसे जों भट होनानै जोङो गोजोनैनो जङो भटखौ जाफुंसार होयो दा बेनि थाखायनो जों गामि फिसाब्लाबो जोंनि गिमिखौ आं बाखनायो थारमानि जोंनि जायगायाव बेवहाय गुबुन हारिबो नांलाय खमलाय गैया आरोबाव जोंनि जायगायाव जोंयो गावजों गाव खौसेयै थानानै जोङो अनलायो सावरि बादालि धोरोम सिबियारि बायदिसिना बिङाव जोङो गामिनि खौसेयै जङो बयबो गथ'गथाय हौवा हिनजाव जङो ज'यैनो जों आलो गोजोन रायजो जानानै दं बेनोसै आंना बुंनांगौवा रावा एसेनोसै